जोंनि अनसलाव फालिनाय गाहाय दोहोरोमा बाथौ दोहोरोम आरो बिनि दोरोङारि आरो आसार खान्थिफोरा जाबाय जेने जोङो दोहोरोमनि जि आसार खान्थि दं बिदि हिसाबै जे बाथौ दोहोरोमाव जोंहा मोनबा आसार दङ आरो मोनबा दोरोङारि बान्दो दङ जेरै बान्दोनि मादाव थोरसि बान्दो जोनोम बान्दो बेनिफ्राय हाबा बान्दो बोराय बान्दो आरो रुंनाय बान्दो आरो बे बान्दोनि सायावनो जोङो माखासे आसार खान्थिफोर खुनो बे आसार खान्थिआ जाबाय दोरसि बान्दोनि जोङो दोरसि आसार खालामो आरो जोनोमा सोरनिआबो थिग बेनो जोनोम जोनोम बान्दोनिआबो जोनोम आसार दङ हाबा बान्दोनाबो हाबा आसार दङ बोराय बान्दोनाबो बोराय आसार दङ आरो जोबनायाव रुंनाय बान्दोआव बिदिनो बोरायनाय एबा माबा थैनाय बान्दो माबा आसार खुन्नाय जायो जों बे आसारफोरखौ बायदिसिना नेम खान्थि थाखानाय जोंनि दोहोरोमाव जेरै थाखानाय आसार खान्थि दंखायो बेदिनो मोनफ्रामबो आसारखौ जों फालियो आरो बे आसार खान्थि फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि दोहोरोमनि जेखिनि मावनांगौ हाबा दं आरो बे आसार खान्थि खुन्नायनि गेजेरजोंनो जोङो आफा इसोर बोराय बाथौखौ बे खान्थि खुन्नायनि गेजेरजों आसार खान्थि खुन्नायनि गेजेरजोंनो जों माबोरै गावखौ सैथो लामाजों थांनानै जोङो मोजां जिउ खांलांनो हायो आरो आफा इसोरखौ बोरै जोङो बेनिफ्राय बोर मोन्नो हायो आरो बे जोंनि बे जिउ खांनायाव जों जाहाथे सुखु गोजोनै थानो हायो बेफोरखौनो जों आसार खान्थि खुंनानै इसोरनि खाथिआव बोर बिनानै गावखौ गाव मानो आलो गोजोनै थानायनि राहा लायो आरो बिखौनो बोयबो सुबुंआ बिदि फारिनायनि गेजेरजों जों समाजाव गावखौ लोगोसे समास आरो गासोबो मुलुगनां सुबुं माहारिफोरखौनो जोङो मोजां लामाजों आरो जों खौसेनो बयबो हादोर हादोदमा आर मुलुगनां ना मुलुगनाङै जोङो मानसि सुबुंआ जाहाथे आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो बेफोरखौनो जोङो माबानानै बे आसार खान्थिनि गेजेरजोंनो खुंनानै आलो गोजोन थानायनि जोंनियाव बेयो मोनसे दोरोङोरि मोनसे खान्थि दङ आरो बे दोरोङारि खान्थिफोरा खालि बे जों बान्दो आरो आसारल' खुंनाय नङा बे दोरोङोरि खान्थिफोरा आर गुबुन गुबुन जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेरै माबा समयसा जायोब्ला गाजों गाव एसे माबा माबि खामानि मावनायाव एजे बेले बेजे जायोबा माखासे दोरोङारि नेम खान्थिफोर दङ बे दोरोङारि नेम खान्थिनि गेजेरैनो जेसे मोजाङै सामलायलायनानै मोजाङै सावरायलायनानै मोजाङै माखासे आयेन खान्थिनि गेजेरजों आसार खान्थिनि गेजेरजों सोरबा जुदि दाय खालामदोंबा बेखौ फिन माखासे फोसाबनायनि गेजेरजों मानसि माहारिखौ जोंनि बे गोग्गो सुबुं माहारिनि माबायाव बजबना लाफिन्नायानो जोंनि दोहोरोमनि मोनसे गिदिद मोनसे खान्थि बेयो मोनसे गिदिद माबा गिदिरथार हाबा मावदोंब्लाबो एबा गाज्रि खामानि मावदोंब्लाबो जोङो बिखौ मोजाङै सामलायलायनानै बिदिनो बे दोहोरोमनि बायदिसिना आसार खान्थिनि गेजेरजों मानसिखौ जोङो नाजावफिन्नानै लानायानो जोंनि खान्थि होन्नानै जोङो सानो आरो